دہلی بھارت کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ناصرف سیاست اور ثقافت کا مرکز ہے بلکہ کھیلوں کے میدان میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتا ہے یہاں کا کئی معروف اسپورٹس ٹیمیں اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں جو ہزاروں پرستاروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں ان میں سے کچھ ٹیمیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی پہچانی جاتی ہیں دہلی میں موجودہ مشہور ٹیموں میں سے ایک جو پرائمری بیڈمنٹن لیگ کا حصہ ہے بیڈمنٹن بھارت میں تیزی سے مقبول ہونے والا کھیل ہے اور دہلی ڈش چھرج نے اس کھیلوں کو شہر میں مزید مقبول بنا بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ان کے میچز میں ہزاروں شائقین اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ ٹی وی اور آن لائن پلیٹ فارمیز پر ان کے مقابلے میں مقابلے دیکھتے ہیں اس ٹیم میں کئی بین الاقوامی کھلاڑی بھی شامل رہے ہیں جس سے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا